भोपाल ज़िले में शिक्षा रोज़गार और सामाजिक स्थिति के मामले में महिलाओं के सामने मुख्य चुनौतियाँ जैसे कि लैंगिक समानता भेदभाव अधिकारिकता लैंगिक समानता में पुरुष और महिला को भिन्न भिन्न समझा जाता है पुरुष आगे रहेगा और महिला पीछे रहेगी हमारे समाज की यह एक मानसिकता बन चुकी है भेदभाव में लड़कों को और लड़कियों को भेदभाव में यह बीच का सम्बंध है कि भाई लड़के घर से है ना देर रात तक बाहर रहते हैं उनको उनके घरवाले कुछ नहीं बोलते हैं और लड़की अगर छ बजे भी घर से चली जाए लेट हो जाएँ तो घर वाले लड़कियों को दस बातें सुनाते हैं इसी कारण उनको अधिकारिकता नहीं मिल पाती क्यों क्योंकि वो किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पातीं क्यों क्योंकि उनको ना तो लैंगिक समानता ठीक से मिलती है और उनको भेदभाव किया जाता है जिसके कारण और पीछे रह जाती हैं